میں زندگی میں اس چیز کو اہمیت دیتی ہوں جو انسان کو بہتر سے بہترین بناتی ہے میں نیک اور عمل کو اہمیت دیتی ہوں جب ایک انسان نیک ہوتا ہے اور اس کے اندر عمل ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کو بھی چھو سکتا ہے کسی چیز کو بھی کر سکتا ہے اس کو پھر آسمان تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتا وہ اپنی سوچی ہوئی چیز کر سکتا ہے وہ اگر نیک ہو اور وہ علم علم اس کے اندر علم ہو ہر چیز کی جانکاری ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے اور کچھ بھی سمجھ سکتا ہے میں میں چاہتی ہوں کہ ایسی چیز ہر انسان میں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر نیک عمل ہو نیک ہو وہ انسان تو وہ ہر چیز کر سکتا ہے وہ کسی چیز اس کے سامنے چاہے کچھ بھی آ جائے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا